नोंसिनि रेस्टुरेन्टआव माबा मोनगोन नामा सिक्केन सावमिनफोर मानि नोंसिनि मेनुआव नुदोंमोन आरखि आं आमफाय औवाबारि जायगायाव नों होफैनो हागोन नामा बे जोंनि लेप्ट साइड एल पी स्कुलनि खाथियावनो जायो